जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो मीनाक्षी आहे मां पंज मिंट पहिरीं तव्हांखे फ़ोन कयो हो ऐं मुंहिंजो हिकु ऑडर हो जिनि में हिकु डोसो ऐं पनीर जी भाॼी ऐं नान हुआ मुंहिंजो टोकन नंबर हो ॿ हिकु टे चार पंज हा त मां पंज मिंट पहिरीं कॉल कयो हो त मां ऑडर ॾिनो पर मां हिकु शइ उन में एड करणु विसारे वियमि ऐं मूंखे बेवरेजेस बि एड करिणा करिणा आहिनि छा त छा तव्हां वटि छा छा बेवरेजेस आहिनि छा तव्हां कोक विकिणंदा आहियूं छा लिम्का ॾींदा आहियो या छाछ बि ॾींदा आहियो छा तव्हां अमूल कंपनी जी अच्छा त मूंखे तव्हां हिकु ॿ लीटर वारी कोक ऐं हिकु लीटर वाली वारी लिम्का एड करवा करिणी आहे छा तव्हां उहा एड करे सघंदा आहियो अछा ठीकु आहे ऐं केतिरो टाइम लॻंदो हुन खे पहुचण में अछा अछा ॾह मिंट लॻंदा अछा न पहुची सघे थो ठीकु आहे तव्हां उन खे एड बेवरेजेस खे बि एड करे उहो बि मूंखे मोकिले छॾियो थैंक्यू